साढ़े पंजे डिस्टकें दे नांऽ न पैह्ला उधमपुर डिस्टिक ऐ दूआ किश्तबाढ़ डिस्टिक ऐ त्रिआ रामबन डिस्टिक ऐ

इक बार अ'ऊं तुसेंई सनां नीं किश्तबाढ़ डिस्टिक रामबन डिस्टिक रियासी डिस्टिक सांबा एह् साढ़ियां पंज डिस्टिकां न